भरतपुर ज़िले में सांस्कृतिक परम्परा बहुत सी हैं जैसे हम एक त्योहार को ले कर चलते हैं जैसे त्योहार गणेश त्योहार है यहाँ पर देखे जाए तो होली दिवाली और जैसे हिंदुओं हिंदुओं में होली दिवाली दशहरा गुरुद्वारे ये बसंत पंचमी वगैरह जितने भी त्योहार है और मुसलमानों में देखा जाए तो जैसे ईद ईद बकरीद मीठी ईद अलग अलग त्योहार हैं उन त्योहारो में जैसे धर्म में तो हिंदू धर्म में तो रीति रिवाज ये है की त्योहार में जैसे हम जैसे राम भगवान के ऊपर मनाते हैं जैसे राम हमारे आये थे चौदह साल का वनवास काट कर आए थे उस हिसाब से उस समय दिवाली हर एक त्योहार के अलग अलग ये थे और जैसे हमारे परम्पराएँ हैं प्रथाएँ हैं जैसे शादियों प्रथाएँ हैं की शादियों में ये तो एक तरह से ये देखा जाता है शादियों में के कि हाँ मतलब अपना जैसे क्या लड़की आज के टाइम पर तो पुरानी प्रथाएँ जहां से जहाँ तक त्यागते जा रहे हैं हमारे एरिया में पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे अब लड़कियों को पढ़ाते है थोड़ा ये भी देखते हैं पहले जल्दी हो जाते थे अभी जल्दी नहीं होते आराम से समय के हिसाब से कर रहे हैं अभी जैसे हम एक तरह से देखा जाए तो विदेशी शिक्षा मतलब जैसे हमारे यहाँ पर पहले थोड़ा समाज में इतना नहीं होता था जैसे अभी तो विदेश से धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम प्रोवाइड करते हैं हमको बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये फायदे हैं और ये करना चाहिए और यह नहीं तो इसमें धीरे धीरे ढलने लग जाते हैं जैसे परम्परा शादी की अलग थी अब धीरे धीरे समझदार हो गये हैं कल्चर को जैसे दूसरे देश में देखते है उस हिसाब से हम देख के अपना लेते हैं धीरे धीरे करते थोड़ा टाइम लगता है पर अपना ही लेते हैं और उनको अपने विदेशी परम्परा में अपने देश की संस्कृति के समझाते हैं और हम लाभदायक होती है तो समझाते हैं और अगर हमारा नुकसान है अगर कल्चर को तव इसलिए ये है कि समझा ही लेते हैं जैसे तैसे